میں نے ایک ٹی وی خریدا ہے جس کے بہت سارے فائدے ہے ٹیلی ویژن سے ہم کو بہت سی معلومات ہوتی ہے روز کی خبریں ہم کو روزانہ مل جاتی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعہ گھر بیٹھے ہم دنیا کیا نظارہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی خبریں سن سکتے ہے اپنے واقعات زمانہ کا نظارہ کر سکتے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پر ہم قسم قسم پروگرام دکھائے جاتے ہے فلمیں دکھائی جاتی ہے خبریں دکھائی جاتی ہے مشاعرے دکھائے جاتے ہے ادبی اور تعلیمی تقریبات دکھائے جاتے ہیں کھیلوں کے میچ سب کچھ دکھائے جاتے ہے کرکٹ کا میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہر کھلاڑی کیا حرکت کر رہا ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اچّھی طرح سے دیکھ سکتے ہے اور ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا سب ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں اور بھی کہیں الگ الگ طریقہ طریقوں کے پکوان بھی بتائے جاتے ہے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہے جس سے گھر بیٹھے عورتوں کا اور جب آدمی تھک کر کام سے آتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے بیٹھ جاتے ہے ان کی تکھان دور ہو جاتی ہے یہ ٹیلی ویژن کے کچھ فائدے ہے اور ٹیلی ویژن کے کچھ نقصانات بھی ہے جو کہ میں بتانے والی ہوں ٹیلی ویژن کے نقصانات بہت زیادہ ہے اس کو دیکھتے دیکتھے بچّے کتابیں کھولنا اور پڑھائی سے دور ہو جاتے ہے یہاں تک کہ بچّے کھیل کود سے بھی دور ہو جاتے ہے ہر وقت ٹیلی ویژن پر مذاقیہ یا کھیل دیکھنے بیٹھ جاتے ہے اور آنکھوں کو بھی نقصان کر دیتا ہے رات کے وقت ٹیلی ویژن دیکھنا بچوں کے آنکھوں پر کافی اثر پڑ رہا ہے اور کافی سارے لوگ تو لائٹ بند کر کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں جس سے بچوں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے انہیں چشمہ لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ اسی کارن لگتا ہے کہ وہ لوگ رات کے وقت ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ہر ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کو رات کے وقت ٹیلی ویژن نہ دکھائے جس سے ان کی آنکھوں کو نقصان ہو ٹیلی ویژن فائدہ مند ثابت ہو ایسا کچھ کرے نہ کہ نقصان مند ہو ہمارے یہی گزارش ہے کہ ٹیلی ویژن کا صحیح استعمال کرے اس سے فائدہ لے نقصان نہیں بچوں کو ٹیلی ویژن سے دور رکھے اور عورتیں بھی کچھ ٹائم سے دیکھے کچھ وقت کا خیال کرے ایسا نہیں کہ دن بھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی رہیں اور سارا وقت ضائع کرے کچھ اور کام بھی کر سکتے ہے اس وقت کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ٹیلی ویژن کے نقصانات